हॅलो हय हय आं हय आसा आसा तूं बांदता आं म्हजे बरो बंगलो तो व्हडलो ऑ डबल हय आं मागीर तें तुमी हाडपाचो काय आमी हाडपाचो आं आं हां आं ओ

आं आं आं हां बरें आं आं पयशा पयशा रोकड्या रोकडे आं आं लोकण ओके आं गे गे गे आमचें यें तिळामाळ हय केंपे तालुका हय बरें आसा लागीं आसा माश्शे आमोड्यातलो म्हणल्यार माश्शे किदें कमी धरा न्हय आमगे एरया पडटा न्हय तो कॉण्ट्रॅक्टर पॅट्रॉला बी चड वोयत्ले वीस रुपया बे हय सगल्या हय हय ती सगली जमीन आसा भरपूर आसा जमीन खूब जाय तितुली आं आं यो यो यो केन्ना येता आज ए पावस येयलो बेगीन जात तितलो बेगीन आं आं हां हां

हां यो बेगीन यो बेगीन यो जात तितलें बेगीन यो म्हाका आत भायर सोरो जाय बरें यो बरें त बरें बरें ओके